لائبریرین سے بات ہو رہی سر ہم سنے ہیں آپ لائبریری کھولے ہیں سہرسہ میں لائبریڑی کا نام جان سکتے ہیں لائریڑی کا نام جان سکتے ہیں او بولے ہم کو ہم کو کچھ کتاب اتاب چاہیے تھا سر وہ نہیں ہوتا ہے جو بہار کے عظیم ترین شخشیت ہے ان سب کے بارے میں ایک کتاب چاہیے آپ کے پاس ہے تو دے دیجیے اچھا ہاں تو وہی لائبریری کا ٹائم ٹیبل بتا دیجیے کب تک کھلے گا کب کتاب ملے گا یا کب تک واپس کرنا ہے اچھا تو کتاب جو خریدنا ہے وہ پیسہ سے دیجیے گا یا ایک ٹائم ٹیبل بنا کے دیجیے گا کہ اتنا دن میں آپ کو واپس کر دیجیے گا اچھا وہ ہاں سمجھ گئے تھے جی سر جی سر جی سر تو اور کچھ بتائیے اچھا ٹھیک ہے سر آتے ہیں سر ابھی آتے ہیں ابھی ابھی ٹھیک ہے آج ہی آتے ہیں ٹھیک ہے سر ٹھیک